आङो दा सासे इउनिभारसिटी स्तुडेन्ट आङो एम बि ए दिपारटमेन्टआव फरायो आरो ओमफ्राय जोंनाहाय जोबोद बुर्जा साबजेक्ट दङ आरो गुबुनफोरनि नायनायाव आरो जोंनाहाय दाइन था साबजेक्ट दङ ओंखायनो फरायनो थाखाय जोबोत खस्त जायो आरो बेफोर जोंनाहाय बेफोर गासैबो साबजेक्टनि मोननै बबेबा बबेबा साबजेक्टनाथ' मोननै मोननै एसाइनमेन्टबो बानायनांगौ जायो बाय एसाइनमेन्टनि आरो प्रेजेनटेसन गासैनिबो प्रेजेनटेसन स्निथा साबजेक्टनि मोनसे आथ' ओरैनो अपेन एलेकटिब आरो होमबा स्निथा साबजेक्टनि जोंनाहाय बिदि प्रेजेनटेसन एसाइनमेन्ट बानायनांगौ जायो आरो बिनि सायाव एखनबा सेसनेल एग्जाम थायो ओंखाइनो जि खस्त' जायो आंना खर'आनो साजोबखायो बेफोरखौ हाय फैबाथाय मानि हास्लाबनो नागिरा ना आंहा इउनिभारसिटीसिम थांनो फैनोआव मेङो ओमफाय एखनबा माखौबा फरायनाङो बेखौ फरायनो ना एसाइनमेन्ट लिरनो बिनि थाखायनो बिदि जे जिंगा गोनां सानखांथि खामानि जादोंमोन ओमफ्राय बेफोरखौ आङो रुथिन बानायनानै माबायो आरो खामानिफोरखौ हाय बाहागो खालामनानै बेफोर खामानिखौ हाय मावफुंनाय जायो